गेम्स आसात ते ल्हानपणीच्यानूत ल्हानपणीच्यानू चेडवांक म्हणून बावली किचन कळशी गेस लाटणे आदोळी अशी दिता म्हणजे तें चेडे रांदपाचेंच अशें म्हण तेंचें ल्हानपणाचें आनी चेड्याक क्रिकेट फुटबॉल तसलें हाडून दिवप पूण आतां तशें ना सगळीं सेम इक्वल गेम्स खेळटात आतां भुरगे व्हडले जाल्यार चेडे जाल्यार ती आतां मुद्दम शेफ जावपा वयतात घरांनी रांदतात पूण मोस्टली अशें एन्जॉय करपाचें सारकें गेम्यो म्हणटा ते गोंयान कबड्डी कब्बडी चेडे खेळटा चेडवांय खेळटा कबड्डी खो खो चडशी मजा आतां कबड्डी चेडवांची खेळपाक तशेंच चेड्या बी खेळटात कबड्डी खो खो तसो भेदभाव ना दोन दोनी अशें एकव खेळ खेळपा बाबतींत चेडवांय खेळटा चेडेय खेळटा वॉलीबॉल क्रिकेट खो खो बॅडमिंटन टेबल टेनीस चॅस चेडवां खंय फाटी उरूं ना असली गेमी खेळपाक चेडवांची कबड्डी पळोवपा बरी मजा येता इतली मजा येता हांव चडशीं तीच एन्जॉय करता कबड्डीच कितेंय आसूं कबड्डी इतल्यान एक ते वेगळोच हें आसा आनी तेन्ना तेन्नाच रिजल्ट रिजल्ट कळटा आनी अर्द वरां भितर सोंपता तुका आखो दीस असो वेस्ट जायना दोन दीस बी तेशें रिजल्ट करपाक तेका लागून म्हाका कबड्डीत आवडटा आनी ती कबड्डी आतां वेनीस जावपा आशिल्ली अशी डिजपियर जावपाची आशिल्ली पूण ती आतां परत सांबाळपा लागले परत ते खेळपा लागले आतां इंटनॅशनल लेवल खेळपा लागले कबड्डी